جب کورونا بیماری پوری دنیا میں ہی آئی تھی لیکن اس ٹائم لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے لیکن لوگوں کے کاروبار بھی ٹھپ ہو گئے تھے بہت پریشانی آ گئی تھی اور اگر کسی کو ہو بھی گیا تو کرنٹٹائن رکھتے تھے اس کو چودہ دن کے لیے اس لیے سارے لوگ پریشان رہیں لیکن اللہ کا کرم ہے اللہ نے سب ٹھیک کر دیا